میں نے اس سلسلے میں بہت ساری سیریز کا مطالعہ کیا اور پڑھا ہے ان میں سے جو مشہور ہے عمیرہ احمد کے سیریز عمیرہ احمد کا شمار اردو کے معروف مصنفین میں ہوتا ہے اور ان کی کئی کتابیں اور سیریز ہیں جو قارئین میں بہت مشہور اور مقبول ہیں تو ان کی جو چند مشہور کتابیں اور سیریز ہیں پیرِ کامل پیرِ کامل یہ ناول ایمان اور عشق اور جد و جہد کی کہانی ہے جس نے ہزاروں قارئین کے دل جیتے ہیں کہانی کے کردار اور پلاٹ کی گہرائی نے لوگوں کو اس سے جوڑ رکھا ہے اس کے بعد جو جو دوسرا نمبر آتا ہے اس کی کی امر بیل یہ ناول خاندانی رشتوں محبت اور زندگی کی مشکلات کے گرد گھومتی ہے اس ناول کی کہانی میں جذبات حقیقت کے امتجاز نے اسے بہت خاص بنا دیا ہے اگر اشفاق احمد کی کہانی کی بات کی جائے تو اشفاق احمد کی کتابیں اور کہانیاں بھی اردو ادب میں بہت مقبول ہیں ان کے چند مشہور کام جن کو میں ذکر کروں گا تو پہلا ہے کہ زاویہ یہ کتاب اشفاق احمد کی ریڈیو پروگرامس پر مبنی ہے جس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر حکمت آموز باتیں شامل ہیں اس کتاب کی حکمت اور گہرائی نے اسے کئی بار پڑھنے کے قابل بنایا ہے اس کے دوسری سیریز کی بات کریں تو منچلے کا سودا ہے منچلے کا سودا یہ ایک فلسفیانہ ناول ہے جو انسانی روح معرفت اور زندگی کے مقاصد پر مبنی ہے اشفاق احمد کے فلسفیانہ اور روحانی انداز نے اسے بہت مقبول بنایا ہے اسی طرح سے اگر بانو قدسیہ کے ناول سیریز کی بات کریں تو بانو قدسیہ بھی اردو ادب کی مشہور مصنفہ ہیں اور ان کی کتابیں قارئین میں بہت مقبول ہیں ان کا ناول راجا گدھ خاص طور پر بہت مشہور ہے راجا گدھ یہ ناول محبت جنون اور روحانی تلاش کی کہانی ہے اس ناول کے فلسفیانہ گہرائی اور معاشرتی تناظر نے اسے اردو ادب کا شاہکار بنایا ہے یہ سیریز اور کتابیں اردو ادب کے محبان کے لیے بہت خاص ہیں اور ان کو بار بار پڑھا جاتا ہے اگر آپ نے یہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں تو آپ کے مطالعے کے لیے بہترین ہیں یا پھر آپ کو بھی پڑھنا اور اسے مطالعہ کرنا چاہیے